हाँ भैया बोलिए आइए आइए हाँ आइए देखिए देखिए पसंद करिए चलाइए हमारा तो यही काम है किसका लेंगे एच पी का लेंगे और और अदर भी रखा हुआ है देख लीजिए

हाँ हाँ देख लीजिएगा अगर जो भी पसंद आए तो बताइए लमसम प्राइस है अस्सी वस्सी के तरफ जाएगा जी तो भाई जो बढ़िया क्वालिटी का लेंगे तो बढ़िया रेट भी तो रहेगा अरे तो पहले पसंद तो कर लीजिए तो पसंद जो भी पसंद आएगा वो पसंद तो कर लीजिए तो उसके बाद भाई ज़रूरी नहीं है कि हम कसम खा लिए हैं कि हम अस्सी में ही देंगे ऐसी बात नहीं है हो जाएगा डेल कंपनी का लेंगे तो मान लीजिएगा कि अस्सी रहेगा तो हम पैंसठ वैसठ तो लगा सकते हैं आप लेना कितने में चाहते हैं यह बताएँगे अपना भी तो रेट बताइए हम तो बता दिए हैं आपका भी तो रेट कुछ होगा

नहीं तो देखिए भाई पचास इसके आगे इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा हम कम नहीं कर पाएँगे अब भैया दस बजे खुलता है आठ बजे तक खुला रहेगा हाँ बिल्कुल ध्यान रखेंगे तो वह अच्छी ही रहेगी आपको अच्छे रेट पर मिल जाएँगे जी आपको पसंद कर दीजिएगा उसके बाद पैक करा लीजिए और मिल जाएगा ज़रूरी नहीं है कि जो भी हम कह देते हैं तो वही रहेगा तो कितना मैनेज करें आप बताइए अपना भी बता दीजिए अरे हो सके तो क्या हो सकने कि बात नहीं है ठीक है लास्ट जितने का मेरा पैंतालीस इससे इससे कम ज़्यादा नहीं कर पाएँगे हम ठीक है